میرے پاس کوئی مخصوص علاقے نہیں ہے لیکن میں عام طور پر بتا سکتا ہوں کہ مختلف علاقوں میں زبان اور بولیوں کے بارے میں کیا رجحانات ہو سکتے ہیں نمبر ایک زبانیں اور بولیاں سمالی ہندوستان یہاں ہندی اور اردو اہم زبانیں ہیں اور علاقائی بولیاں جیسے کہ پنجابی راجستھانی اور بہاری بھی بولی جاتی ہے جنوبی ہندوستان یہاں ٹمل ٹیلنگو اور ممالیم اہم زبانیں ہیں اور ان کے ساتھ قومی بولیاں بھی پائی جاتی ہیں مغربی ہندوستان گجراتی اور مراٹھی اہم زبانیں ہیں ساتھ ہی کچھ علاقے میں راجستھانی بولی جاتی ہے انگریزی کام اور تعلیم کے حوالے سے انگریزی ایک اہم زبان سمجھی جاتی ہے اور اکثر لوگ اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ عالمی سطح پر رابطے اور کاموں کے لیے ضروری ہے علاقائی زبانیں مختلف علاقوں میں لوگ اپنے قومی زبان یا بولی کے ساتھ ساتھ انگریجی یا قومی زبان سیکھتے ہیں تاکہ کام اور تعلیمی موقع میں بہتر حصے لے سکے